हेल्ल' आं आफेल ओमफ्राय थाइजौ आफेल

दे दे आं माबा भिन्दि भिन्दिबो लाफादो ओमफ्राय आलु एसे मा दामाव फान्दों है खम जायो नोंनिया औ बेनोथ' जेबो इसोर जोंनावबो खमाव बिगोन ना नों खमाव फानबा खुमब्राखौ मा बेसेबांआव फान्दों अ ओमफ्राय माबायालाय बेलेक मैगङा अ दे

जोंनिया आलादा आलुआ जों दा पन्सास थाखायै फानो

थाइजौआ जरायाव दस ताका फिसा फिसा ना औ दे

भिन्दियाबो बेसांनो भिन्दिखौबो बिस ताका बिस ताकायाव होयो केजियाव

थिक फिसा जात बेनिखायनो मोनाखै होनबा माने नोंना दामआ बारा जादों बे आंना जोबा आंना जोबसिगोनसो नै अ दा थिनहरगोन र' दोननोसै दोनबाय